हैलो मां करिश्मा तिलौकानी पई ॻाल्हायां मां रिचार्ज करायो हुओ ऑनलाइन रिचार्ज करायो हुओ त उन जो मूंखे वैबसाइट ते मूंखे उन जी लेनदेन जी हालतूं चैक करणियूं आहिनि मुंहिंजो मोबाइल नंबर आहे नाइन सिक्स थ्री एट सिक्स डबल ज़ीरो सैवन फोर वन नव छह टे अठ

ॿुड़ी ॿुड़ी सत चारि हिकु मुंहिंजो मोबाइल नंबर आहे ऐं मां जेकी बि पेमेंट वग़ैरह कई आहे मूंखे उन जी अपडेट खपे मा उहा चैक करणु चाहियां थी त तव्हां प्लीस मुंहिंजी सहायता कंदा ऐं जेके बि डिटेल्स आहिनि मूंखे मोकिलिंदा त मां उहो चैक करे सघां